हैलो नमस्ते जी केह् हाल ऐ ठीक ओ देखो बस कौन बोलै दे तुस अक्षय विशम बोलै दे तुस हां जी हां जी हां अक्षय बोलै दे हां अच्छा अच्छा अच्छा हां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

दस ज्हार दा ठीक ऐ ओह्दे च मतलब कन्डिशन बगैरा ठीक ऐ ठीक ऐ मतलब कोई कोई कोई कोई हैंग शेेंग ते नी मारदा कोई नी अच्छा अच्छा अच्छा ते के मैं इत्थे रौह्ना होन्ना जम्मू रौह्ना होन्नां मैं ते साढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐ जम्मू ते कोई नी मैं हां जी हां जी मीं पता ऐ उधमपुर हां कोई नी ते मैं इक कम्म करगा नी कल कल नी परसू आगा तुं'दे उद्धर हैनी ते फोन करगा मैं तुस आएओ मैं दिखगा फोन ते मेरे घर आह्ले आक्खै दे नमां लै बट मैं आक्खेआ सेकंड हेंड ठीक ऐ कम्म चलाने ताईं चाहिदा तुसेंगी पता बी ऐ नी हल्ली केह् पैहे् बरबाद करने हां ते उ'ऐ ओह् आक्खै दा मेरा दोस्त ओह् आक्खै कि आक्खै फोन स्हेई ऐ ओह्दा हां ओह् आक्खै तुसें पता नी कोई नमां लैना ऐ तां तुस ऐ बेचै दे फोन मैं कोई नी मैं मीं देई ओड़ेओ अगर बेचना ते फ्री फायर नी खेलना होन्नां मैं पबजी खेलना होन्नां अच्छा अच्छा अच्छा हैंग शेेंग ते नी मारदा नी हां बस उ'यै तां मैं आक्खै मैं कोई फोन लब्भी लै ठीक ऐ ठीक ऐ कैमरा कूमरा मैं केह् करना इ'यां मीं सिर्फ कम्म ताईं चाहिदा बस थोह्ड़ा ओह् कम्म होंदे नी अनलाइन ते बस ओह्दे आस्तै चाहिदा ऐ हां नेट नुट चलाना होंदा थोह्ड़ा फार्म शार्म भरने होंदे तां गे चाहिदा हा हूं केह् रेट लाह्गे तुस अट्ठ यार मेरी मन्नो सत्त लाई लैओ यार सेकंड हैंड फोन ऐ तुसें पता बी ऐ सत्त सत्त ना ना मेरा ना थुआढ़ा तां मेर ना मेरा ते थुआढ़ा सत्त ठीक क्योंकि मैं तुसेंगी पता कल उद्धरूं आना जम्मू दा बस दा कराया बी खर्चियै चलो साड्ढे सत्त ठीक ऐ साड्ढे सत्त ठीक ऐ ठीक ऐ ते ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै केह् केह् लब्भना चार्जर चुर्जर ऐ नी चलो ठीक चार्जर ऐ न हां बस हां ठीक ऐ ठीक ऐ बस होर केह् चलदा ठीक ऐ बस ठीक ठाक पढ़ाई शढ़ाई ठीक चलै दी हून लास्ट समिस्टर ऐ हां बस हां उ'ऐ उ'ऐ तां ते फोन चाहिदा उ'ऐ ते में इक कम्म करगा तां फ्ही में आगा परसूं ठीक ऐ शामीं ठीक ऐ में फोन करगा तुसें आएओ तुस में देई ओड़ेओ चलो ठीक ऐ कोई नी में करगा ठीक ऐ ओके